میں اپنے گھر کی موصولیت کو اپگریڈ کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں اس کے لیے سب سے پہلے میں کمپیوٹر یا موبائل کے ذریعے گوگل پر جاؤں گا پھر میں بجلی بورڈ کی ویب سائٹ کو کھولوں گا پھر اس کے بعد میں سبسڈی اور چھوٹ کے مینو میں جاؤں گا پھر توانائی کے کالم کو کھولوں گا اس طرح سے میں توانائی کی بچت کے مراعات کو براؤز کر سکتا ہوں